जी बोलिए

सर कहाँ पर आप आपका सामान चोरी हुआ है

हाँ

हाँ हाँ सर अब आप ऐसा करिए कि आप जो मिसिंग है सामान आप ये पहले नियरबाइ इसटेसन पुलिस इसटेसन जा कर आप वहाँ पर एक कंप्लेन दर्ज कराइए और वहाँ से आपको आपको जाएगी सर हम यहाँ पर आप अपना पहले कंप्लेन दर्ज कराइए उसके बाद हम यहाँ पर कार्यवाई करेंगे आप अगर आप वहाँ पर अगर जा सकते हैं तो ऑफलाइन ही करवा दीजिए अगर नहीं जा सकते हैं तो ओनलाइन भी हो सकता है कंप्लेन नहीं नहीं आप आपका डाकुमेंट पूरा अगर पूरा ट्राइ किया जाएगा अगर मिल जा रहा है तो और उसके आपके तक आपका पूरा सहायता करेगी वही सर अब चोरो को क्या किया जाए अब यही है की पूरी कोशिश करी जाए की आपको पूरा डाकुमेंट मिल जाए नहीं तो ठीक है आप कंप्लेन दर्ज करा दीजिए आपका पूरा कोशिश किया जाएगा कि मिल जाए और अच्छा काले रंग का म आपका जो जो है न वो उसको आप एक कंप्लेन दर्ज करा देंगे तो उसी हिसाब से यहाँ पर हम उसका फिक्स चेकिंग करवाएंगे हो सकता है मिल जाए हाँ हाँ रिटेन में एक बार पूरा अच्छे तरीके से अपना नाम पता डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद जैसे कहाँ पर चोरी हुआ ये सब बता सकते हैं तो हम हाँ हाँ आप सूचना दे दीजिए क्योंकि उसका पूरा सूचना रहेगा तो उसको ढूँढने में मदद रहेगी आसपास अगर या आपको किसी पर यहाँ पर शक नही है न कि जैसे कोई है

हाँ तो इस टाइम में चोरी वारदात बहुत ज़्यादा हो रही हैं अपने से बच बचा कर रहना चाहिए कोई नहीं आप अपना कंप्लेन दर्ज करा दीजिए हाँ वही तो कोई नहीं अपना आप कंप्लेन दर्ज करा दीजिए हम पूरी कोशिश करेंगे की मिल जाए आपका नहीं नहीं सही किए चलिए सर ठीक है अपना कंप्लेन दर्ज करा हाँ हाँ हाँ हाँ ओके ओके अपना कंप्लेन दर्ज करा दीजिए हम कर लेते हैं ठीक